आं ना गुरनायावथ' जि मोजां मोनो बिदिनो लोगोफोरजों थाङो थांनानै बिदिनो माबायो ओंखाम ओंख्रिखौ हयले बायो आं संनो बिदिनो एखम्बा बायो एखम्बा संसिन संसिन संनानै माबार माबार जालाबायो नाखौ हयले जै ओंखारबाय फैनो बायो दैनिफ्रायनो गुरब्ला गुरबाय थानो लुबैयो नायाबो गुरब्ला मोजां मोजां मोनो नालाय ओंखायनो सान हाबदों ना मोनालांदों जेबो मिथिया आरो बिदिनो एखम्बा सानानो हाबलाङो मोनालायनाय जायो बिदिनो फैयोब्ला बिमाफोरजोंबो रायजालायनाय जायो बिदि आरो सानफ्रोमबो गुरहैब्ला गुरहैबाय थानो हायो आरो आं ना मोनबा सानसेबो थांनो बाया नायाव थांबाय थानो लुबैयो दा आरो लोगो दिगि एखम्बा लोगोफोराबो मोजांब्लासो मिलायलायो आरो ना गुरनायावबो मोजां जानांगौ बिदिनो लोगो मिलायबा ओंखारबाय थानो लुबैयो थांबाय थानो लुबैयो आरो नाफोरखौ मोजां मोजां मोनोब्ला सानफ्रामबो थांनो लुबैयो आरो बिदिनो फुं फोरावनो संबाय खावबाय ओंखारलांबाय बिदि जायो आरो बिदिनो ना मेरला मोनोब्ला बिदिनो माबानाय जायो आरो गैयाहाय दानलांबाय